पौधा जेना लगबै छी जे छै पौधा जेना हमरा लगबै छी ओहिसँ जे छै भेल फुल गाछ अहाँकेँ लगेलहुँ गुलाबके उड़हुलके फुल अहाँकेँ गेन्दा फुल सभ लगेलहुँ हम तऽ बढ़िऑं लागल हमरा तऽ लगेलहुँ पौधा सभ लगेनेसँ अच्छा होइ छै बढ़िऑं होइ छै उड़हुलके फुल लगेलहुँ कनैलके फुल लगेलहुँ गुलाबके फुल लगेलहुँ तिउरा मीरा ई सभ फुल लगेलहुँ अहाँकेँ तऽ बढ़िऑं बुझाएल अड़हुल वाला ई भेल पौधा जे छै अनेक वला होइ छै सभ पौधा लगायल जाइ छै देखलहुँ अहाँकेँ तऽ हम लगेलहुँ पौधा गुलाबके फुल सभ लगेलहुँ अहाँकेँ हमे अड़हुल फुल लगेलहुँ कनैलके फुल लगेलहुँ ई सभ लगेलहुँ अहाँकेँ गुलाबके फुल सभ लगेलहुँ अहाँकेँ हमे तऽ अहाँकेँ पौधा कोई भी होइ छै तऽ लगायल जाइ छै बढ़िए बुझाइ छै वैसे फुल अच्छा चीज छै